ہمارے علاقے میں بہت سارے قدرتی وسائل ہیں جو کاروباری سرگرمیوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے علاقے میں بات اگر قدرتی وسائل کی کی جائے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہے جو کاروباری سرگرمیوں کے لیے استعمال کی جا رہی ہے جیسے کہ کپڑے کا کاروبار ہے یا انٹر نیٹ یا اور بھی دیگر ایسی ذرا ذرا اور وسائل ہیں جو جو کہ قدرتی وسائل ہیں مسائل میں مانے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے اور بھی دیگر کارنامے ایسے ہیں جو ہمارے قدرتی وسائل کو خوب بڑھوا بڑھوا دیتے ہیں اور یہ کاروباری سرگرمیوں میں بھی خوب استعمال ہوتے ہیں اور اس کا استعمال ہمارے لیے بہت ہی اچّھا اور بہت مفید ثابت ہوتا ہے اور یہ ہمارے لیے اور یہ ہمارے لیے اور ہمارے معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کے لیے ایک ضروری وسائل ہیں مسائل میں سے ایک ہے ان سارے مسائل کا اور ان سارے وسائل کا ہر حال میں اِطّلاع ہونا ہمارے لیے ضروری ثابت ہوتا ہے